अटल अमरित योजना असम सरकार द्वारा चालू कई वई हुई इहा पंजुवीह ॾिसम्बर ॿ हज़ार सोरहं ते असम सरकार द्वारा चालू कई वई हुई इने में जेको आहे उहो सिहत जो बीमो असम सरकार रखियईं इन में ॿ लख रुपया बीमे जी रक़म रखी वई हुई हिक हिक परिवार जे लाइ